हेलौ नोंथां जोङो नोंथांनि केब खौहाय भारा लानो नागिरदोंमोन नोंथाङा किल'मिटार सेयाव बेसेबां लायो जेनेबा ओ जोङो लोगोफोरजोंहाय ट्रिप थांनो नागिरदोंमोन नालाय नोंथाङा भाराखौ बेसेबां लागोन आरो नोंथाङा स्नि थारिगावहाय सोलाबगोन ना सोलाबा जोङो जों गुवाहाटियाव थांनो नागिरदोंमोन